हेलो की भेलए से

हँ पूर्णियामे जे छै कि एइसने बहुत छै जैसे कि सदर होस्पिटल छै ओकरामे जे छै कि मेडिकल कॉलेज भी खुली गेलौ छै आओर इंजिनयरके भी कॉलेज छै हँ ओहो छै हँ बहुत बढ़िआँ सुविधा छै कि हँ सरकारे द्वारा खुलले छै बहुत बड़ा छै बहुत नामी भी छै

हँ छै कि

हँ आओर किछु कला भवन भी छै यहाँ आओर जे छै की हवाई जहाज़ जे छैके हवाइ अड्डा यहाँ भी छै जेकि जहाज सब रुकए छै यहाँ हँ खूब छै कि यहाँ नामी भी छै यहाँ पर हँ रङ्गभूमि मैदान छै बहुत बड़का फिल्ड छै हँ तब बहुत बड़का मिल छै यहाँ जगह की अच्छा सजावट भी होए छै जाहिसँ बाहरसंँ आबए छै एतौ कोइ आओर जे छै की यहाँ कुछ पार्क भी खुललौ छै रेस्टूरेंट भी छै हँ पार्क भी छै की हँ नामी सब मंदिर भी छै यहाँ

पञ्चमुखी छै ओ तऽ लाइने बजारमे छै फेर पूरण देवी छै हँ हँ ओ आओर सिटी मंदिर भी छै सिटी मंदिर छै की अच्छा छै वहाँ भी वहाँ भी बहुत बड़का नामी छै हँ वहाँके नजारा जे छै जेकि किछु अलगे छै अच्छा ठीके छै तबे यहाँ सब

ठीक छै तऽ